हैलो जनाब ओह् रिंग सैरेमनी दी डेट फिक्स करनी माराज कैह्ल्लूं करनी ओह् अच्छा अच्छा चलो मुड़ा आक्खा'रदा हा माराज चलो ब्याह् शा पैह्ले असें ओह् रिंग सैरेमनी करनी जरूर ते महां चलो तुसें ई पुच्छी लैंदे जे उं'दा मन बी होऐ कुड़ी आह्लें दा जां नेईं खबरै

हां हां जी हांजी हांजी हां जी अज्जै कल्लै दा तुसें ई पता गै हांजी हांजी माराज मुड़े कन्नै माराज इ'यै मुड़े तातो चाचू ते बाकी होर कोई रक्खी लेओ कोई यार दोस्त कोई बारां तेरां बंदे सारे हांजी माराज हांजी अच्छा अच्छा अच्छा माराज हां बो माराज कु कुड़ी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हां जी माराज चलो कुड़ियां आह्लां दा मन चाहिदा निं बा ठीक ऐ जनाब मिगी सनाएओ भी तुस